डेंगू बुखार और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए कई सारी प्रथाओं का पालन किया जाता है जैसे कि अगर डेंगू क्या मलेरिया फैल रहा हो तो इसके मच्छर से बचने के लिए आप मच्छर से बचने वाली क्रीम का प्रयोग करें हमेशा पूरे कपड़े पहनें और घर में मोर्टिन या गुड नाईट जैसे सामान का इस्तेमाल करें और सोने के पहले अवश्य ही मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे कोई आम मच्छर भी आप को काट ना सके क्योंकि उस समय कोई भी मच्छर काटे तो हमें ये बीमारी आसानी से हो सकती है और किसी को यदि डेंगू बुखार हो गया है तो इस में तुलसी के पत्ते का रस बहुत ही फायदेमन्द होता है इसे दिन में लगभग दो बार उसे सेवन करना चाहिए जिसे डेंगू का बुखार हो गया हो और तो और दालचीनी का काढ़ा भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आप चाहें तो उसमें शहद मिलाकर भी उसको पिया जा सकता है